आं ऑके आं कितें जालें हां ऑके ऑके तुमी ट्रेनींतल्यान येतले का विमानांतल्यान येतले आं खंय देंवतले तुमी थिवी कांय मडगांव वास्को बीन तशें थिवी थिवी देवल्यार बरें कारण थंयसल्यान ऑफिस आमचें लागीं तुमचे टोटल पांच जाणां आसतली सो तुमकां कसली जाय इनोव्हा जाय म्हणल्यार हॅचबॅक जाय एमयुवी जाय कांय मिनी बस जाय हय ती मेळटली मात कितल्या दिसांक खातीर दोन दिसांक खातीर न्हू तुमी चलयतले का तुमी चलयतले कांय ड्रायवर जाय आं हय ड्रायवर धरून गाड्येचो दिसाक तुका आठ हजार रूपया पडटले डिजल आमचें कळ्ळें मागीर तुका आतां हॉटेल्स बीन जाय जाल्यार आमचे आसात तुका कितल्या स्टारांचे हॉटेल जाय फाय्व स्टार थ्री स्टार टू स्टार आं ओके ताज आसा आनीक खूब तरेचे आसात तुमी ताज प्रिफर करतले तुमकां कोटेशनां धाडटां हांव व्हॉट्सएपार हय ऑके तुमका सगळे धाडटां कोटेशन बरें येस थॅंक यू